हँ चप्पल लेनाइ छै हमरा आठ नम्बरके

लेडिजवला मोतीके मिलि जाएत सैण्डल लेनाइ छै मोतीमे

कलर पसन्द करबै ने तऽ हँ पसन्द करबै ने कलर सब पिन्क कलरमे यऽ पिन्क कलरमे यऽ कालामे यऽ आठ नम्बरके होइ छै सात नम्बरके कहूँ भए जाए तऽ फ्लाइटमे यऽ नहि यऽ तऽ रिलैक्सो देखै दिऔ यऽ दुइ जोड़ा दै दिऔ हँ आठ नम्बर दाम अहीँ ने बतेबै कतना एगोके कम नहि करबै आओर कम करू बहुत कम करै छी साढ़े आठ सओमे देबै तऽ हेतै नहि साढ़े आठ सओमे दै दिऔ ने हइ साढ़े आठे सओमे दै दिऔ तैओ बहुत भए गेल